राजस्थान जा माण्हू पंहिंजी संस्कृतिअ जा पका आहिनि घणो करे राजपुत ई हिते राजस्थान में था रहनि ऐं उहे पंहिंजो घाघर लुगड़ी ऐं ब्लाउज़ में रहंदा आहिनि ऐं पंहिंजा तीज त्योहार बि जीअं हुननि जो नृत या डांस आहे

हिन तीज हिननि जो आहे सुठो त्योहार आहे ऐं जीअं की इहो गुजरात में गुजरात में बि उहो नृत गुजरात जो अलॻि आहे लेकिनि हो ॾाढो प्रसिद्ध आहे मेवाड़ जे करे छोजो राजस्थान जो इहो राजपुत जेको इहे महाराणा प्रताप उहे उन्हनि जो ई तमामु सुठो मल्हाईंदा आहिनि छोजो हुन ते ई असांजे में राजस्थान जो नालो आहे छोजो हुनखे जेतिरा बि हू लड़ायूं लड़ियूं उहे तमामु हुन खटियूं ऐं पाण इहे हमेशह खटियूं लेकिनि उन्हनि खे छोजो गज़ गज़नीअ खे हुन माफ़ु करे छॾियो हर टाइम उहे माफ़ी ॾियण खां पोइ बि कोन मुड़ियो ऐं हुनखे ख़तमु करे छॾियई हिन करे ऐं असीं कॾहिं बि हिनखे भुलिजी नथा सघूं मेवाड़ जो राणो चवंदा आहिनि जंहिंखे ऐं जन्माष्टमी जे करे जन्माष्टमी कृष्ण भॻवान जो जनमु थियो हुओ हुन ते ई मल्हाई वेंदी आहे हर मंदर में ॾाढा जशन कया वेंदा आहिनि ऐं छोजो हूअं असांजा ईष्ट देव आहिनि असां सभिनी जा त हिते बि जन्माष्टमीअ ते सभु हुन में मञींदा आहिनि ऐं ॾाढो हुन में मंदरनि में श्रृंगार श्रृंगारियो वेंदो आहे रोशिनी झमा झम कई वेंदी आहे ऐं हुनजो भॼन किर्तन ऐं करे हुनखे रिझायो वेंदो आहे ऐं जेके स्त्रियूं आहिनि उहे त विर्त करे छॾींदियूं आहिनि जॾहिं ॿार ॿारहें बजे कृष्न जो जनमु थींदो आहे तॾहिं ही विर्त खोलींदियूं आहिनि न त त सुबुह जो ही उहे सॼो ॾींहुं विर्त में रही ऐं सुबुह जो ही कंदियूं आहिनि छोजो उहे कृष्न भॻवान असांजो ईष्ट देव आहे इनकरे उन्हनि जो असीं ॾाढो मानु रखंदा आहियूं